جی السلام علیکم و ررحمتہ اللہ و برکاتہ جی مجھے جاوید صاحب سے بات ہو رہی ہے کیا جی جی جی جی ایک مسئلے میں آپ سے مدد چاہیے تھی جی جی جی جی مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ٹرین کے سفر کا پلان بنایا ہے تو میرے پاس ایک پیشکش کوڈ ہے جس میں بکنگ کرنا چاہتا ہوں جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس پیشکش کی شرائط و ضوابط کی پوری سمجھ نہیں آ رہی ہے اور تھوڑا میں کنفیوژن بھی ہو رہا ہوں کہ یہ کوڈ کہاں اور کیسے لاگو ہوگا تو اس کی تھوڑا وضاحت کر دیں آپ اور اچھی طریقے سے آپ مجھے سمجھا دیں کہ کہیں اس میں کچھ کوئی بات چھپی ہوئے تو نہیں ہے جی جی جی جی میں نے پڑھی ہے جی لیکن کافی پیچیدہ لگ رہی ہے یہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اور آسان الفاظ میں مجھے سمجھا دیں تاکہ میں یہ مسئلہ میرا ہمارا حل حل ہو جائے جی جی جی جی جی جی جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شکراً جزیرا